आङो बङाइगावनिफ्राय सना लाबोदोंमोन दामाबो सारि हाजार बे सनाया मोजां नङा गानबानो खोमाया गाराय जायो ओंखायनो आं बे सनाखौ फसायाखिसै